हमे मकइके खेती करै छिए ने तऽ आसिन चढ़ै हइ आलू कोल्ड स्टोरसँ निकालिके लेलहुँ कातिकमे चलि आएल आलू तऽ खेतके जोतेलहुँ जोताकऽ तैआरी आओर कएलहुँ खाद मारलहुँ खल्ली मारलहुँ गाइके गोबर भेल तऽ गाइके गोबर छीटि देलहुँ खेतमे ओना खेत हल्का हेतै खेत हल्का हेतै आओर कि कहै खल्ली होइ हइ खल्ली से खल्ली देलहुँ डी ए पी यूरिआ ओहिमे कैल्शिअम कीड़ावला दवाइसब मारि देलहुँ मारि दै छिए ने खेतमे तऽ आलूमे कीड़ा नहि लागल कजला नहि धेलक मकइमे नहि कजला धेलक ओहिलए ईसब हमे अओर छीटि दै छिए ओना फसिल ठीक हेतै आओर मकइके बिच्ची मकइके बिच्ची तीन सओ रुपैए किलो अढ़ाइ सओ रुपैए किलो घोड़ाछाप लेलिअनि मकइ कीनिके अढ़ाइ सओ रुपैआमे एक किलो एक किलो लेलिअनि तऽ एक एक खुरपीपरके रोपलिए हँ हालपर दऽ दऽके ओकरा हेतै नीक तऽ पहिले तऽ आलूके काटि दै छिए आलू कोल्ड स्टोरसँ लेलहुँ नहि रहल तऽ किनिओ लेलहुँ कहलहुँ दुर एन्ने ओन्ने तनि मनि अपनो खेत आओरमे बटैआ करबै ने तहन फाइदा हेतै ओना नहु ओनहुसँ हो जेतै आओर अपनो खेतवला भऽ जेतै तऽ आओर अच्छा ने हेतै छओ महिना सालभर खएबै तऽ दुइ चारि कट्ठा बटाइओ कऽ लेलहुँ तऽ आलू किनिकऽ लेलहुँ आओर नहि तऽ कोल्ड स्टोरमे रखलहुँ तऽ ओ छोड़ा अओरके लेलहुँ आओर तब कहलहुँ आलूके अपन खोलिकऽ राखि देलहुँ दुइ चारि रोज हवा लगै हइ ने तऽ उपजा भेल अगर हवा नहि लागल तऽ उपजा नहि भेल ओ आलू मारल जाए हइके आलू मारल जाए ने तऽ जनमीसब नहि दै हइ तऽ आलूके दुइ चारि रोज हवा लागत तऽ तनि मनि कनौजर दऽ दै हइ तब रोपलहुँ तब बेजोड़ जनमै हइके तब जनिते देलक उनिते जनमलके आलू आओर ओकरे दुइ दिनके बाद आओर नहि तऽ एक दिनके बाद मकइके बिच्ची लेलहुँ किनिकऽ आओर तब मकइ रोपि देलहुँ आलू रोपिकऽ पाछे मकइ मकइ रोपि देलहुँ तऽ मकइ तनि नमहर भेल तब ओकरा कि केलिऔ कमैनी करि दै छिए कमैनी करि देबै ने तऽ ओना खेत हौला भऽ जेतै ओना पानि पटेबै तऽ ओना जङ्गल नहि कटेतै आओर नहि तऽ पानि पटा देबै तब कमेबै तऽ जङ्गल उपरे उपरे कचा जाइ हइ तऽ पूरा खेतमे जङ्गले रहि जाइ हइके तऽ ओहिसँ बढ़िआँ कि काम करै छिए पहिले कमैनिए करि दै छिए कमैनी करि देलहुँ एक महिनापर बीस दिनपर एक महिनापर कमैनी करि देलहुँ तब पानि पटा देलहुँ पानि पटा देलहुँ खाद मारि देलहुँ तब तीन महिना पुरि जाइ हइ तऽ तीन महिनामे तीन महिनासँ बा बेसिओ भऽ गेल आओर तीन महिनासँ कमो भऽ गेल माने एक महिना दुइ महिना बीस दिनपर पनरह दिनपर अढ़ाइओ महिनापर आलूके खुनि लेलहुँ लत्ती अओर जरि गेल तऽ तऽ आलू खुनि लेलहुँ आलू खुनिकऽ अपन राखि लेलहुँ आओर तब पानि खाद मारि देलहुँ खेतमे सुखल खेतमे खाद छीटि देलहुँ आओर तकरबाद ढल्ला पानि खोलि देलहुँ आओर काते काते राजमा रहै छै लगेले बोकलार तऽ ईसब पानि पटा देलहुँ दोबारा रोलमे तब ईसब उखाड़ि लेलहुँ तब दोबारामे पानि पटेलहुँ तब जजाति पाकल तब काटलहुँ आओर गहूममे गहूममे तऽ आओर बहुत सुविधा गहूममे खाली खाद मारै खेतमे आओर गहूमके बुनि दै फेर बीज गहूम जनमि गेलै तऽ दुइ पत्ताके भऽ गेलै गहूम तऽ पानि दऽ दै छिए हालसँ फेर पानि पटा देलक गहूममे आओर पानि पटाकऽ खाद मारि देलक तऽ गहूम हालीसिना धुरधुरा गेल तऽ गहूम अपन छओ महिनामे कटि जाइ हइ गहूमो तऽ गहूम ठीक हइ गहूममे कम मेहनति हइ आओर मकइमे तनि जादे मेहनति हइ मकइमे चारिगो पानिओ लागै हइ आओर गहूममे कथी दुइगो छै दुइगो आओर नहि तऽ तीनगो पानी गहूममे भऽ गेल गहूम तनि शॉर्टकटमे भऽ गेल आओर मकइमे मेहनति लागल तऽ मकइमे मेहनति लागै हइ तऽ ई होइ हइ आलू हो जाए हइ मकइ हो जाए हइ बोकला भऽ गेल राजमा भऽ गेल अगर कहीँ कहीँ धनिआ खुरपीपर रोपि देले हइ तऽ खुरपीपर धनिओ भऽ गेल तऽ ई मकइमे तनि जादे पानि लगै हइ तऽ मकइमे तनि जादे फाइदो हइ आओर गहूममे कि खाली गहूम भेल तऽ भेल खाली सुक्खा सुक्खी गहूम अगर मूस आओर लागि गेल तऽ जा मुसे लऽ गेलक खेत महक एक कट्ठाके बुड़ि गेलै गहूम काते काते हइ बीचमे गहूमे नहि हइ आओर मकइमे तऽ से नहि भेल मकइ तऽ भेल गहूमसँ नीक मकइए हइ महज आदमी कि करत तनी गहूमो करैके चाही खाली मकइके रोटी अच्छो नहि लागै हइ आओर गहूम रहल तऽ ठीक हइ करो कुटुम आबै हइ तऽ गहूमेके ने रोटी पड़ै हइ बिआहो शादीमे गहूमेके पूड़ी पाकल मकइके तऽ पाकल नहि